थदि जे वक्तु असां पंहिंजे बाग जी सम्भालु पंहिंजे ॿार खां बि वधीक करण कंदा आहियूं उनखे पोधनि खे हितांखां हुते न कंदा आहियूं जंहिंजे करे पोधा ख़राब थी वेंदा आहिनि पोधनि खे सुठी तरह साफ़ु कंदा आहियूं उन्हनि जा किना पता कढी ऐं उनखे सुठी तरहं साफ़ु करे रखंदा आहियूं थोरे टाएम खां पोइ उनखे उनमें बि रखंदा आहियूं छो त उस न ॾियण ॾेखारण जे करे पोधा ख़राब थी वेंदा आहिनि ऐं उनमें पाणी बि असां थोरो ई विझंदा आहियूं छो त उन पोधनि जी पहिरीं खां ई मिट्टी आली हूंदी आहे जंहिंमां जेतिरो पोधनि खे पाणी खपंदो आहे उहो उन्हनि मां मिली वेंदो आहे इन करे उस थदि जे टाइम में पाणी घटि विझिजे हिक न ॿिए ॾींहुं पाणी विझिजे रोज पाणी न विझिजे रोज पाणी विझण सां पता सॼा किना थी वेंदा आहिनि जंहिंजे करे पोधनि जी उमिरि बि नंढी थी वेंदी आहे इन करे थदि जे टाइम में पोधनि जी सुठी तरहं सम्भालु करिणी पवंदी आहे असां पंहिंजे पोधनि खे सुठी तरहं सम्भालींदा आहियूं उस में रखंदा आहियूं छांव खां बचाईंदा थदि जे टाइम में पाण खे बि उस खपंदी आहे त हिननि खे बि उस में रखंदा आहियूं ऐं इनजे करे असांजे बाग में सुठी तरहं गुल फ़ुल ऐं फ्रूट उगंदा आहिनि